ہیلو جی جی میں بیوٹی پارلر سے بول رہی ہوں بتائیے میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں جی ہو جائے گا بتائیے لگ بھگ آپ کو لگیں گے ٹین تھاؤزینڈ ان تینوں کی جی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے میرا میک اپ بہت اچھا ہوتا ہے نا برانڈ کا ہوتا ہے کمپنی کا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یہ کچھ ریئیکشن بھی نہیں کرتا ہے میرا میک اپ ایسا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں بھی جی او تو میں نہیں میرا میک اپ ایسا ہے سب برانڈ کا ہے کمپنی کا ہے اس میں جو ہے آپ کو یہ پمپلس بھی نہیں آئیں گے فیس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی ریئیکشن نہیں کرے گا کیونکہ میں ایکچولی نہیں نہیں کیونکہ میں چیزیں ساری آن لائن چیزیں منگواتی ہوں اس لیے جو ہے کچھ بھی ریئیکشن نیا نہیں کرتا آج تک شکایت کا موقع تو کسی کا نہیں ملا ہے جس کا بھی ہم نے میک اپ کیا ہے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا اگر ہوتا تو آپ کو میں کر دیتی چلیے آپ کے لیے میں ایٹ تھاوزینڈ کر دوں گی اس سے کم نہیں ہوگا سوری پلیز جی فائنل آپ کا ہوگا ایٹ تھاوزین نہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہ میک اپ سے نہ آکسیجن فیشیئل سے اینڈ نہ تھریڈنگ سے کسی اس چیز سے آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی کوئی بھی ریئیکشن نہیں کرے گا نہ ہی پمپلس نکلیں گے نہ ہی ڈرائی اسکن ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا جی ٹائم تو آپ کا لگ بھگ تین چار گھنٹے لگیں گے پانچ گھنٹے بائے اوکے تھینک یو